हम मिथिलाके किछु भोजन सामग्रीके वर्णन कऽ रहल अइ छी ओहिमे मधुबनी जिला अछि तऽ सभसँ पहिने मधुबनी जिलाक मिथिला अछि आओर मिथिलामे भात साग आ तिलकोरक तरुआ बहुत प्रिय मानल गेल अछि दालि भात तऽ बनितै छै साग जे बनैत छै मात्र ओहिमे नमक तेल दऽ कऽ प्याज दऽ कऽ बनैत छै साग आ तिलकोर जे बनैए ओ तिलकोरके छोट छोट पत्ता होइत छै ओकरा तोड़ि कऽ पाँच गो सात गो तिलकोरके एकटामे मिलाके ओहिमे बेसन दऽ के बेसनमे मिला कऽ आ तेल गर्म कऽ कऽ ओकरा छानल जाइत छै जे ओ तिलकोर करकर लगैत अछि आओर खाइमे बहुत स्वादिष्ट अछि मिथिलाके अति लोकप्रिय ई तिलकोर मानल जाइत अछि मिथिलाके जे मिथिलावासी जे तिलकोर नहि खेताह ओ निश्चित रूपसँ मैथिल नहि छथि मिथिलावासी नहि छथि आब एतय रामरुचि ठकुआ आ अरहरके कोना छै तऽ रामरुचि जे छै ओ बेसनसे एकदम रसदार बनैत छै जे खएबामे अति प्रिय लगैए ठकुआ जे तेलमे छानल जाइत छै ओकरा जे गुड़ आओर आटाकेँ गहुँमक आटाकेँ मिला कऽ खूब बारीकसँ मिला कऽ ओकरा साँचपर ठकुआ बनाके ओकरा छानल जाइत छै गुड़ ल दऽ के जे अति प्रिय लगैत अछि तेसर अछि अरहर राहरि दालि कहल जाइत छै जे जाहि घरमे भात राहरिक दालि आ ओहि दालिमे अम्मत पड़ल अचार ओ अति सुन्दर होइत छै तऽ ताहि हेतु ई मिथिलाके जे सांस्कृतिक पारम्परिक ई खान पान अछि मिथिलामे के इतिहास तऽ बहुत प्राचीन अछि एहिठाम जे राजा जनक छलाह हुनकर पुत्री छलखिन सीताजी हुनक विवाह श्री राम अयोध्याक रहयवला सङ्ग विवाह भेल तऽ इएह ऐतिहासिक अछि आओर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम अछि जाहिसँ हमर समाजमे जे नाटकसभ अछि मिथिलाके जेना सह राजा सलहेशक नाटक बहुत तरहक नाटकसभ अछि ओ एक सांस्कृतिक कार्यक्रमके जेना फगुआ अछि जेना जूड़शीतल अछि ईसभ जे अछि एकटा सांस्कृतिक कार्यक्रममे